में स्कूल जंदी ही ते ड्राइंग मतलब कि ऐ ड्राइंग औंदी ही मिगी ते मिगी जेल्लै मि कोई इक तितली बनानी जां किश बनाना मतलब जेल्लै बनाना ते ओह् उसी में अपने आप गी कोशिश करनी कि में उस्सी करां लेकिन ओह् में अगर करना किश होंदा मेरे शा होंदा निं ऐ हा में गल्त होई जंदा हा ते में उसी सोचदी ही में फ्ही बी कोशिश करदी उसी की में उसी करां नेईं गै मतलब होई पाया मेरे शा भी हून अजकल दे मतलब कि जि'यां हून मेरे बच्चे न मेरे बच्चे स्कूल जंदे ओह् बी मतलब उ'नें ई ड्राइंग लगी दी स्कूल औंदे मतलब बच्चे उ'नें ई उंदी में उ'नें ई मेरे कोल टाइम होंदा तां में उ'नें ई कोशिश करनी में उ'नें ई सखान्नी दस्सनी कि इ'यां करो इ'यां करो मतलब कि ओह् बड़ा करनी होन्नी कि उ'नें ई उं'दी सहायता करनी ते उ'नें ई ड्राइंग सखान्नी ओह् करनी मतलब कि तुस करो सिक्खो मतलब साढ़े टाइम पर इन्ना जैदा नेईं हा कि असें ई कोई मतलब कि इन्ना सखाना इन्ना जैदा नेईं मतलब स्कूल च नेईं हा ते अजकल दे स्कूल दे बच्चे च मतलब कि सारा किश ऐ स्कूल च ड्राइंग बगैरा सब किश लग्गे दा और बच्चे मतलब की इंट्रैस्ट लैंदे इस चीजै च ते अस गी चाह्न्ने कि अस नेईं ओह् करी सके लेकिन साढ़े बच्चे सिक्खन मतलब कि ओह् अग्गें बढ़न किश न किश करन ते इ'यै होंदा की में चाह्न्नी कि जित्थै कि हर स्कूल बिच ऐसी होना चाहिदा ड्राइंग दा इक इस ऐज मतलब कि जरूर होना चाहिदा ते अज्ज कल दे टीचर बी अच्छे न सखांदे न पढ़ांदे सब किश ठीक ठाक ऐ ते होर मतलब कि में चाह्न्नी कि हर इक स्कूल बिच ऐसा होना चाहिदा कि टीचर अच्छा होन पढ़ान लखान शैल सब किश सखान ते मेरे बच्चे बी अग्गें पढ़न सारे मतलब लोकें दे बच्चे पढ़न सिखन किश न किश अग्गें अग्गें अग्गें आस्तै किश न किश सुविधा होनी चाहिदी